हायका वेळार हांव मेक्जिमम बरोबर पुलाव घेवन वता तो म्हाका पुलाव खावपाक खूब आवडटा आनीक पुलावाक वेगवेगळ्यो भाजी भिजी आशिल्ल्यान त्या पासून भरपूर शक्ती मेळटा आनी खुबशें पदार्थ बरोबर व्हरचें पेक्षा वो एकच पदार्थ बरोबर घेवन गेलें जाल्यार आमकां वजन कमी आशिल्ल्यानय बी तो हाताळप किंवां हे करप एकदम बरें जाता कठीन ट्रेका वेळार शक्ती हांव सांबाळटा म्हळ्यार त्या दिसाक हांव सकाळीं म्हाका गरज आसा तितली भरपूर उदक पिता आनीक बरोबर लिंबू पाणी व्हरता जातूंत मागे आंगांतली उदक कमी जालें जाल्यार तीं लिंबू पाणी पितकच तें बेलेंन्स जाता आनी म्हाका शक्ती मेळटा तशींच ट्रेकिंगाक वता तेन्ना जितलें जितलें आमी ट्रेकिंग करत पयस वतात तितलें तितलीं आज इतलें ट्रेकिंग म्हजें कडेन जालें किंवां थंय ज्यो नैसर्गीक वेगवेगळी वस्तूं पळोवपाक मेळटात झाडां व्हडली व्हडली जंगल किंवां जनावरां खुबशीं बारीक बारीक फुलपाखरूं जीव जंतूं हे जेन्ना पळयतात तेन्ना आपुणशींच भितरल्यान एक उमेद वाडटा आनी त्या उमेदीतल्यान म्हगेल्यां आंगांक शक्त तयार जाता आनी आमच्या काम धंदो वेवसाया खातीर कांय सदांच ट्रेकिंगेक वचपा मेळना म्हणटकच जेन्ना वेळांत वेळ काडून थंय वता तेन्ना इतली थंय मजा येता की परत बाबा हांगा दुसऱ्या दिसांक येवंचे दिसता पूण तें शक्य उरना म्हणटकच त्या दिसा जितली मजा लुटपाक मेळटा तितली मजा आमी लुटतात आनी त्या मजा लुटतात त्याच मजेंतल्यान आमकां शक्त मेळटा हांव ट्रेकांची तयारी करता म्हळ्यार एक म्हाका ट्रेक करपा ट्रेकिंगेक वचपाची भितरल्यान एक उमेद येता तेन्ना म्हाका बरेंच दीस पयली तातूंतल्यान मगेल्या काम वेळ काम धंद्यातल्यान वेळ काडपा खातीर म्हाका ओवर टायम करचो पडटा आनीक त्या दिसाक जी काम हांवें बरेंच पयली सगळीं तयारी करची पडटा तशेंच घरच्यांक खंय तरी हांव ट्रेकिंगाक वता तेन्ना हुस्को जाता तेन्ना तांकाय बी हांव बरें तरेन ट्रेकिंग कन् परत घरा कडेन येतलो सांबाळ तांचो तकल्यान जो हुस्को उरता म्हजें बद्दल तो कमी करचो पडटा आनी तांचे कडल्यान एक परमिशन घेवचें पडटा की बाबा हांव ट्रेकांक वचून येवं म्हण म्हणकच त्या प्रमाणे ट्रेकां वता आसतना पायांक बरें तरचे बूट जे खूब वजनजीर ना खूब वेळ म्हाका चलपा पडलें किवां खंय ग्रीप मेळपा जाय त्या प्रमाणे बूट जाय पडटात आंगार जे कपडे आसता तें सुती कॉटन आनीक खूब हलकें अशें अशें वापरप खूब गरजेचे उरता तकलेर एक केप जाय उरता तें केप मोस्टली प्लास्टिकचे बी नासतना कॉटन हाजें उरप किंवां जी दूदवाल म्हण उरता जंगली एक वनस्पती ताचे पासून केल्लें उरल्यार तें खूब आमकां इजिनेस हाडटा शरिरां भितर इतलें पयस वचून येवपा खातीर तशेंच रानांत गेलें जी जी खांवपाची फळां आसात तीं तीं फळां खातकच भितर ताकत मेळटा म्हणटकच ताचे बद्दल आमकां ही म्हायती कन् घेता तशेंच थंय जर नेट मेळटा तशें जाल्यार आमकां वाटों बिटो कळपा खातीर तांचो यूज जाता म्हणटकच त्या प्रमाणे आमी अशीं वेगवेगळीं आनीक खंयच्याय जंगली जनावरां पसून आमचे संरक्षण कशें जातलें त्या गोष्टी खातीर बी आमकां एक सादारण एक सत्री किंवां एक स्प्रे अशी वेगवेगळी वस्तूं आमकां बरोबर घेवन वचचे पडटात तशेंच थंयची जी म्हायती आसा ती म्हायती मेळटकच ती नोट करून घेवपा खातीर बरोबर एक वही बुक आनीक पावस आयलो जाल्यार ती भिजची न्ही म्हण हाजे खातीर कितें तरी प्लास्टीक कवर ताका अश्यो ह्यो खुूबश्यो वस्तूं बरोबर घेवंच्यो पडटात त्याच बरोबर एक बायनाकुलर उरले जाल्यार आमकां खंयचे जनावर दिसलें तें लागीं गेल्यार पळून वतले म्हणटकच पयसुल्ल्यान त्या जनावरांक पळोवपाक मेळपा खातीर बरोबर बायनाकुलर उरप हे गरजेचे आसा तशेंच रिटर्न येता आसतना जर रात तर जातली जाल्यार आमकां पांया कडेन उजवाडा खातीर त्या प्रमाणे लायटिची वेवस्था बरोबर उरप ही एक खूब गरजेची गजाल जाता अश्यो बऱ्योचश्यो वस्तूं घेवन आमी ट्रेकिंगांक वतात